हमरा ईहे देश पसन्द हए जइसे की दिल्ली बम्बे आगरा कलकत्ता और आजमगढ़ ईसब अच्छा जगह छै और की कहै छै की कलकत्ता हो गेलै आ ऊ मध्य प्रदेश हो गेलै उत्तर बिहार हो गेलै सब अच्छा देश छै ओकरा सब देश बहुत अच्छा देश छै राजस्थान हो गेलै गुजरात हो गेलै आ ओइके बाद जलन्धर हो गेलै हरियाणा हो गेलै लुधियाना हो गेलै पंजाब हो गेलै सब जगह अच्छा देश छै उत्तर प्रदेश मे भी अच्छा छै सब जगह देख कऽ अलियै बहुत अच्छा माध्यम छै ओइ जगह पऽ ओइ जगह पऽ फसलिटी एतना बहुत अच्छा नइ दिल्ली पुरानी दिल्ली ईसब बहुत अच्छा जगह छै राजस्थान हो गेलै गुजरात पंजाब हरियाणा दिल्ली लुधियाना कहाँ कहाँ बहुत अच्छा देश छै ऊसब ऊसब देश मे हँसे वला कोइ बाते नै छै ईतना अच्छा फसलिटी छै बम्बे मे और सब जगह पे ऊसब जगह पे ईतना अच्छा फसलिटी छै की आदमी न ओइ जगह पऽ जाइ छै त राजा बैन कऽ अबै छै जेहो गरीब जाइ छै ओइ जगह पऽ रही सही कऽ अबै छै अच्छा से खाइ छै पियै छै मस्त जगह है ऊसब सब जगह जितना भी देश है अच्छा जगह है हम त जितना जगह गेलियै ओतना जगह के नाम जनै छियै अच्छा है